چند دن پہلے میں نے یوں ہی ایک ویب سائٹ سے پلاسٹک کے کچھ کنٹینرس آرڈر کئے تھے چونکہ مجھے گھر میں اس کی ضرورت تھی اسی لیے میں نے آرڈر کر دی لیکن میں نے ایسی امید تو نہیں کی تھی کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوگا لیکن مجھے دیکھ کر کافی خوشی ہوئی جب میں نے اس کو ان بوکس کیا کہ اس کا کوالٹی کافی بہتر تھی اور دیکھنے میں بھی وہ کافی اچھا معلوم ہو رہا تھا اس وہ میں تین یا چار تھے وہ تیرانوے اور میں نے سبھی کا الگ الگ جگہ استعمال کیا کوالٹی اور رنگ وغیرہ سے مجھے کافی خوشی ہوئی